जय झूलेलाल ही छा तां मोहन स्टॉल मां तां ॻाल्हायो मुखे कुछ सामान खपे त मुखे मोकले डींदा तां हा मुखे पंज किलो परिमल चावर खपनि

अधु किलो खंड अधु किलो चाय हिक लिटर तेल सफोला जो रखंदा अहियो न तां हा हुवे मोकल जो हा ऐं आंटी हो दाल बि खपे तुवरयी पंज किलो वारो पेकेट जेको ईंदो आहे न

पेक खपे ऐं ॿ किलो मुंग मोकलजो हा आंटी केसि ताईं पहोंचाय डींदव तां मुंहिंजे घरु हा कंहिंखे मोकलींदाव न भई ॾई वञे मुखे आंटी इय छा मां तांजी रोज जी घिराक इय छा वरी आंटी मां हंमेशा तांखा ही घुरांयदी अहियां हा अच्छा अच्छा अरे हा हुवे साबुण हुवे त जाम मस्त हुया हुवे त अच्छा इय मस्त साबुण मखण जहिड़ा कपड़ा हा उवे बि चारि चेंग जा ॿ पेकेट मोकलजो हुन में हिक फ्री होयो न हिक पेकेट हिक सां फ्री हो न साबुण त मुखे हेड़ा ॿ पेकेट मोकलजो मनां चारि चारि साबुण थींदा न ऐं हिक कॉलगेट पेस्ट बि मोकलजो

त जे कॾहें हुवो अचे त मुखे हुनया पैसा ॾियणा अइनि आंटी ॿीं हज़ारे खां घटि बिलि आहे हिन करे न आंटी जे अच्छा त हिय कयो बाकि लिखी छॾियो मुंगनि जी दालि बि लिखो लिखो लिखोसि हा ऐं खसिखसि बि लिखोसि खसिखसि अधु किलो हा आंटी हा जय झूलेलाल